म्हाका कपड्या कपडे शिंवपाक खूब आवडटा हांव वेगवेगळ्या बुकांतल्यान डिजायन सिलेक्ट करतां आनी किवां म्हज्या कल्पनेंतल्यानय वेगवेगळे डिजायन तयार करतां हांव युटुबार बी पयतां वेगवेगळे डिजायन आनी ऑनलायनूय हांव ऑर्डर करतां तेजे वयल्यानूय म्हाका तें वेगवेगळ्या कपड्या वयल्यानूय आयडिया येता की वेगवेगळे डिजायन्स कशे तयार करपाचे म्हाजी फ्रेंड म्हाका हेल्प करता म्हाजीं घरांतलीं म्हाका म्हजे मिस्टर बी हो असो डिजायन बरो दिसता अशें सांगता आनी आवडीचे ब्रेंड ऑनलायनाचेर हांव घेतां